हैलो नमस्ते मैडम गुड मार्निंग मैडम ठीक ऐ तुस सनाओ हून ते ठीक ऐ में कम्म हा थुआढ़े कन्नै पैह्लें अंऊ आक्खा दी ही तुसें डेटशीट कढाई ना बच्चे दी जित्थुआं ते ओह् बच्चें दा सलेब्स कम्पलीट निं ऐ ते ओह् थोह्ड़े देई सकदे ते उनेंगी पढ़ाना ई थोह्ड़ा आं म्हीना हारा करी ओड़ेओ ते में दस्सें दिनें ई ओह् कराई ओड़गी ना कम्पलीट सलेब्स कम्पलीट कराई ओड़गी ते फिर रीविज़न ते बस आं आं आं नेईं तां भी तुस मिगी जीरो पीरियड देई ओड़ेओ नी में जीरो पीरियड बिच पढ़ाई ओड़गी में प्रॉब्लम पीरियड बिच में भी टेस्ट लेई लैङ ठीक ऐ ठीक ऐ तां होर में किश आक्खा दी ही तुस बच्चें दा बिच क्लॉसै ई कदें चक्कर लाई आवा करो ते बच्चे बी थोह्ड़े पढ़ाई बिच होङन ते नेईं तां ओह् नालायक बच्चे नी अ

आं ठीक ऐ ठीक ऐ